योगा करण जी का उमिरि कान हूंदी आहे नंढे खां वॾो केरु बि योगा करे सघे थो योगा शुरूआति करण जी सही उमिरि पंज खां ॾह वर्ष हूंदी आहे ॿारनि खे योगा करण सां उन्हनि जी चाल में फ़र्क़ु ईंदो आहे ऐं उन्हनि खे रांदि रांदि में योगा कराए सघूं था जीअं त हो चुस्तु रहनि ऐं जॾहिं हूं वॾा थियनि था त उन्हनि खे अलॻि अलॻि तरह सां योगा कराए सघूं था जंहिं सां हूं बीमारु न पवनि ऐं उन्हनि जो शरीरु हलंदो रहे वॾनि बुज़ुर्गनि खे आराम सां ऐं हल्के तरह वारी योगा कराए सघूं था जंहिं सां उन्हनि जो हॾियूं मासपेशियूं मज़बूत थियनि ऐं कमु ऐं हू हर कमु करे सघनि ऐं सुबुह सवेरे योगा करण सां पाण जे ॾींहुं जी शुरूआति ॾाढी सुठी तरह सां थिए थी ऐं ऐं मोटापे घटि थिए थो ऐं सुबुह सवेरे योगा करण सां असांजो घणे ई लाभ थियनि था असांजी ताक़त वधे थी शुगर घटि थिए थी ब्लड शुगर घटि थिए थो ऐं रोज़ाना योगु करण सां दिमाग़ु मनु तन खे आराम मिले थो ऐं सुबुह सवेरे योगा करण सां असांखे शुद्ध हवा मिले थी वातावरणु शुद्ध थिए थो ऐं घणे ई असां में ताक़त अचे थी ऐं असांजे शरीर में असांजे शरीर जे प्रति ध्यानु वधंदो आहे ऐं नसुनि ऐं शरीर खे मन खे तन खे दिमाग़ खे आराम मिलंदो आहे ऐं इन सां तनाव में शांति मिलंदी आहे मन खे शांति मिलंदी आहे ऐं निंड सुठी ईंदी आहे ऐं असांजे जेको ख़ूनु थींदो आहे हू सभिनी नाड़ियुनि में घुमंदो रहंदो आहे ऐं असांजी मानसिक स्वास्थ्य बि ठीकु रहे थो ऐं रोज़ु योगा करण सां असां जूं मासपेशियूं ताक़तवर थियनि थियूं ऐं असां में चुस्ती असे सी चुस्ती अचे थी ऐं ऐं असांजी थकान दूरु थिए थी ऐं रोज़ु नियम सां योगा करण सां असांजो शरीरु ठीकु थिए थो